एगो पेन खरीदलहुँ लिखैले से तेहन चला देलक हँ जे पेन नीके नहि रहै लिखै तकमे कोनोके लीड खराब रहै कोनोके रोशनाइए नहि ओहिमे चलै कखनहु फैड़िए दिए कागजे तऽ कि करतहुँ हारिके ओकरा छोड़ऽ पड़ल